हैलो हरिओम भईया जी भईया मूंखे सुभाणे कल्याण खड़क पारा वञिणो आहे त तव्हां छा मुंहिंजी बुकिंग कंदव ठीकु आहे भईया त तव्हां मुंहिंजी एड्रेस लिखी वठो जी सुभाणे शाम जो पंजे बजे परमानंद आश्रम सोरहं तारीख़ ठीकु तव्हां हुते टाइम सां अनुसार पहुची वञिजो जी तव्हांजी महिरबानी जय झूलेलाल